हमारे मिर्ज़ापुर में बहुत से ऐसे जगह हैं जैसे कि घंटाघर हो गया पक्के घाट हो गया फिर उजला पुल हो गया फिर भड़ौडा हो गया यहाँ से बहुत सारी सुविधा है जो वहाँ जा कर के अच्छे से घूम सकते हैं